हलो जी तव्हां ओला मां था ॻाल्हायो तव्हांखे एक्चुली घणी देरि लॻंदव हिते रामनगर डेस्टिनेशन तव्हांखे पहुचण में क्यूं की असांखे जाम लेट थो थिए पाण खे रूट चेंज करिणो पवंदो छोकी हिते चौक ते तव्हां कंस्ट्रक्शन जो कमु थो हले त हुन में पाण खे स्टेशन वञण में जाम दिक़त थींदी तव्हां पाणि हुतां न हली सघंदासीं त पाण खे रूट चेंज करिणो पवंदो पाण खे जिलानी त वञिणो पवंदो हुतां खां तव्हां असां जल्दी पहुची सघंदासीं त तव्हां घणी देरि में अची सघंदव क्यूं की असांखे रूट चेंज करिणो पवंदो त तव्हां इहो ॿुधायो तव्हां घणी देरि में अची सघंदव